मेरा एक ज़मीन पाँच कड़ी पुराना नक्शा में मेरा था उसके बाद जब मेरा पुरा नया नक्शा बना तो उसमें मतलब बगल वाला के पास से मतलब पाँच कड़ी ज़मीन ज़्यादा हो गया मेरा कट गया था तो उससे मतलब जब देखे तो ऐसे ऐसे बात था तो जब अमीन देखे अमीन से नापी करवाए नापी करवाने के बाद जब देखे जो ओ मतलब बगल वाला में पाँच कड़ी की ज़मीन कट रहा है मेरा पुराना वाला नक्शा सही है तो उसको बोले पुराना वला नक्शा से नापने के लिए तो वह बोला जो नए वाले को मन्यता मिल गया है नया वाला नक्शा से नापेंगे नापने के बाद जब नपाई हुआ उसके बाद जब पाँच आदमी को बैठाया गया तो उसमें बोला गया जो मतलब फ़िर जो मतलब घर की ज़मीन है वहाँ पर पुराना ही नक्शा से सबका है आपकाे भी लेना पड़ेगा जब पाँच आदमी पंचायत हुआ पंचायत में मुखिया सरपंच सब थे जब पंचायत में हुआ सब फैसला हुआ जो नहीं देना पड़ेगा जभी तो वह बोला जो नहीं हमको मतलब मिला है सरकार ने दिया है हमको ज़मीन हं तो बोला गया जो मतलब किसी की ज़मीन काटकर के गलती से जो है पाँच कड़ी आपमें मिल गया है आपको देना पड़ेगा जब वह बोला नहीं देंगे नहीं देंगे तब जो है न मुखिया सरपंच जब पच्चीस गाँव का सारा आदमी बैठा गया तो वह नहीं माना नहीं मानने के बाद जब वह जो है घर बना रहा था बगल वाला तो घर बनाने से हम लोग रोक रहे थे तो रोक दिए उसके बाद पंचायत हुआ पंचायत ने बोला नहीं बनाएँगे घर तब वह थाने को फ़ोन किया थाना को फ़ोन किया तो थाना आया तब मतलब उसको मुखिया से फ़ोन करवाए जो घर बना रहा है तो मुखिया आकर बोला जो यहाँ पर कोई सारा विवाद होगा मारपीट होगा तो कौन थाना वाला फंसेगा तो वह थाना वाला घूरकर चल गया रुकाकर के तब उसके बाद जब हम गए तो वहाँ पर मतलब सि ओ के पा थाना में अप्लीकेसन दिए उसके बाद थाना बोले जे सि ओ को पास अप्लीकेसन देने के लिए सी ओ के पास अप्लीकेसन दिए तो सि ओ उस दोनों पार्टी को कागज़ लेकर बुलाया अपना अपना कागज़ जमा कीजिए हम देखेंगे देखने के बाद जब वह सरकारी अमीन था सी ओ के पास तो उससे दिखवाया तो वह बोला जो मतलब सही में ऐसे ऐसे बात है तब सि ओ बोला जो मतलब यह ज़मीन जो है टाइटल करना पड़ेगा दोनों पार्टी नहीं मान रहे हैं तो पंचायत कराइए पंचायत में मैनेज कर लीजिए नहीं कराइएगा तो अब जैसे टाइटल करना पड़ेगा तो जब सी ओ बोले ऐसे बात तो टाइटल करवाए ए जो तब जो है टाइटल चल रहा था उसके बाद जब केस किए उसके बाद टाइटल चला उसके बाद तब भी एक दिन वह ज़बरदस्ती घर बना रहा था तो जाकर के थाना में एक सौ चौवालिस किए टाइटल के साथ टेक्स चौवालिस भी हो गया तब चौवालिस दिन के लिए घर बनना बंद हो गया जब टाइटल हुआ तो उसके बाद जब चौवालीस दिन गे एक सौ चौवालिस हो गया तो घर नहीं बनाया तो वह जो है रुक गया ओ मतलब एक सौ चौवालिस करने के बाद जो है न हाँ जब तक डिसीजन नहीं आता है उसके बाद जो है तब तक वा ऊ उस खेसरा में ऊ मतलब कुछ भी कार्ज नहीं कर सकता है इसीलिए हमको मजबूरी में टाइटल करना पड़ा टाइटल कर दिया उसके बाद उसका घर बनना बंद हो गया इसी तरह मतलब जब ज़मीन का विवाद होता है तो थाना में एक देना पड़ता है अप्लीकेसन उसके बाद सी ओ के पास देना पड़ता है पहले तो ग्राम पंचायत बिठाकर के मतलब निपटारा किया जाता है जब उससे भी नहीं होता है पंचायत का बात नहीं रखता है दोनों पार्टी तो उसके लिए आगे बढ़ना पड़ता है टाइटल करना पड़ता है सी ओ के पास अप्लीकेसन देना पड़ता है सी ओ जाँच में जाता है जो यहाँ पर क्या है उससे भी नहीं होता है तब एक साै चौवालिस करवा देता है जो यहाँ पर दोनों पार्टी दोनों तरफ से घर नहीं बनाएगा उसके बाद जब टाइटल क्लियर होने के बाद फ़िर कोई आदमी घर बना पाएगा तब तक ज़मीन वैसा खाली रहेगा इस इसी तरह जो है न ज़मीन का निपटारा होता है ओ किसी का मतलब काम मज़दूर किसी मज़दूर है मज़दूर का जो मतलब काम कर लेते हैं उसको पैसा नहीं देते हैं यह अच्छी बात नहीं हुई मतलब टाइम मतलब जब वह काम किया तो उसका वाजिब में ए मतला जो बनता है मतलब फीस वह देना चाहिए ए नहीं देने के बाद मतलब अगला दिन वह नहीं आता है उसके बाद जब तक वह भी मज़दूर और क्या करेगा मतलब जाकर के पंचायत में बोलता है मुखिया के बाद बोलता है जो मैं इसके पास काम किया यह पैसा नहीं दिया तो मुखिया आकर के बोलता है जो इसका पैसा दे दो तब दे देना चहिए आदमी को मतलब मज़दूर का पैसा नहीं रखना चाहिए मज़दूर का पैसा से मतलब आदमी को कुछ नहीं होता है वह काम करता है अपना पेट पालता है काम करके फैमिली चलाता है तो मज़दूर का पैसा नहीं रखना चाहिए है